میں نے ایک فلمی کیمرے سے شوٹنگ کی کوشش کی تھی مجھے بہت مزہ آیا تھا پہلے جب میں فون کے کیمرے سے شوٹنگ کرتی تھی تو یہ بہت آسان تھا لیکن جب میں نے فلمی کیمرے سے شوٹنگ کی یہ مجھے تھوڑا مشکل لگا اب میں آپ کو فلمی کیمرہ اور موبائل کیمرے کی شوٹنگ میں فرق بتاتی ہوں موبائل کیمرہ کی شوٹنگ کرتے ہوئے ویڈیو فون میں سیو ہو جاتی ہے جبکہ فلمی کیمرہ میں فلم رولس پر تصویریں لی جاتی ہیں اور ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں تصویریں سینسر پر کیپچر ہوتی ہیں اور ڈیجیٹل فائلس میں سیو ہوتی ہیں یعنی فلمی کیمرہ اور ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں کئی ٹیکنیکل اور پیٹیکل فرق ہوتے ہیں جو شوٹنگ کے عمل کو مختلف بنا دیتے ہیں